ہیلو جی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کی دُکان سے مجھے کپڑے چاہیے تھے جی مجھے کاسٹیوم میں چاہیے آپ کی دُکان سے مل لیں گے اچھا آپ کی دُکان میں صفائی والے بھی کپڑے ملتے ہیں فیٹنگ کے فینسیز کپڑے ملتے ہیں آپ کی دُکان سے اچھا اِس طرح سے ایک میٹر کے حساب سے کتنا پیسہ لیتے ہیں آپ جی کتنے پیسے لیتے ہیں کوسٹ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اور ڈوپٹے وغیرہ ملتے ہیں اچھا وہ کتنے تک کے ملیں گے اُس میں اچھا پرائس بتا دیجیے اچھا اور ٹکٹ کے کوالٹی کب ملیں گے یہاں اچھا ٹھیک ہے پھر میں آپ کی دُکان پہ آؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کی دُکان کتنے بجے تک کُھلتی ہے ٹھیک ہے اصل میں آپ کی دُکان پہ دوپہر کے ٹائم آتی ہوں کے تھینک یو